میرے خوبصورت اور منفرد چڑھنے والے مقام پہاڑ ہیں مجھے پہاڑوں پہ چڑھنا اچھا لگتا ہے جب میں پہاڑوں پہ چڑھتا ہوں تو مجھے ایک الگ خوشی ملتی ہے جیسے کہ ہم ابھی منالی گئے تھے منالی پہ ہم جب پہاڑوں پہ چڑھ رہے تھے تو وہاں پہ جس طرح سے ہم چڑھتے ہیں رکتے ہیں گرتے ہیں کبھی ادھر گر رہے ہیں کبھی ادھر گر رہے ہیں رک رک کے چڑھنا تو وہ چیز مجھے بہت اچھی لگتی ہے اور پھر جب چڑھتے وقت ہمیں اور چیزیں دکھتی ہیں جیسے کوئی پیڑ ہمیں دکھ گیا یا کچھ اور دکھ گیا تو اس سے بھی ایک اچھا انوارم اچھا ماحول ہوتا ہے